आतां डांसाची डांसाची जर आतां आमी उलोवपाक जर वसत जाल्यार अशें आसा की आतां चडान चड अशी सगळ्या खंयचीय तुका लग्न आसूं आतां लोकांनी एक अशी स्टायलूच जाली ती आतां की लग्नांनी संगीत डांस म्हणजे फॉर एग्जाम्पल भांगडा हिपहॉप्स मागीर पंजाबी मागीर फॉर एग्जांपल मराठी जिंग जिंगाट जावं गुलाबी साडी ते तसली त्या टायपाची ती सोंग्स म्हणून सोंगट सोंग्स त्या सोंग्सां ती सोंग्स म्हणून मागीर लोक अशें डांसाचो एक मोल तयार जाता मागीर तसली गाणें ते गाणी लायले म्हणटगीर आनी लोकांक ते आतां संगीत डांस म्हणल्यार ते आतां कॉमन अशें म्हणपाचें आमी आनी आतां की आनीक लग्नाक न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक रोमेंटीक मूड असो तयार जावपा खातीर आमी रोमेंटीक सोंग्स रोमेंटीक डांस अशें तें तसलो महोल आमी तयार करपाक जाय